भाउ भेण जो रिश्तो भाउ भेण जो रिश्तो हिकु सचो रिश्तो आहे जेको भाउ भेण हमेशा ज़िंदगीअ में न हिकु ॿिए खे छॾे सघंदा आहिनि जीअं त मुंहिंजो भाउ मूंखा पंद्रहं साल वॾो आहे त उहो मूंखे पंहिंजे धीउनि खां बि वधीक लेखींदो आहे ऐं पंहिंजे पेट मां अधु कटे करे मूंखे खाराईंदो आहे जिते जिते वञे ताॾे ताॾे मूंखे घुमणु वठी हलंदो आहे मुंहिंजे भाउ खे पंहिंजा टई पुट आहिनि पर हुओ पंहिंजो मूंखे धीउ करे सम्झंदो आहे छाकाणि त मां उन सां जाम ई नंढी आहियां भाउ जहिड़ो त अहिड़ो कोई थी न सघंदो आहे दुनिया में जेको रिश्तो आहे भाउ भेण जो उहो हिकु सचो रिश्तो आहे भाउ जेको आहे उहो पंहिंजे भेण ते खां रखिड़ी इन करे ॿधाईंदो आहे जीअं उहो उन ई रक्षा करे भाउ अगरि वॾो आहे त बि ठीकु आहे अगरि नंढो आहे तॾहिं बि ठीकु आहे भाउ जेको मुंहिंजो वॾो भाउ आहे उहो मूंखे पंहिंजे धीउनि खां बि वधीक लेखींदो आहे ऐं मां बि उन खे पीउ जे स्थान ते रखंदी आहियां पीउ वांगुर ई मां उन खे लेखींदी आहियां पंहिंजे भाउ भेण जे रिश्ते खे पंहिंजो क़ाइमु रखण लाइ हमेशा भाउ खे इज़त ॾियणु खपे ऐं जेको वॾो मुंहिंजो भाउ आहे उहो मूंखे पंहिंजे धीउनि खां बि वधीक लेखींदो आहे असांजे कॾहिं झगिड़ो थींदो ई न आहे झगिड़े जी त ॻाल्हि न हूंदी आहे असां पाण में हिकु बिट थी रहंदा आहियूं ऐं असांजे झगिड़े जो को आहे ई कोन असां पंहिंजो पाण में ॾाढो ख़ुशि आहियूं ऐं भाउ भेण जो रिश्तो ॾाढो एंड ताईं निभायो आहे ऐं शल भॻवानु करे अॻिते बि असांजो भाउ भेण जो रिश्तो निभिजंदो ईंदो